हिते ॿिया जेके बि सिंधी आहिनि हाल उहो असांजो वधीक ख़बर नाहे असांजे सिंधी सुसाएटी में हिक अशू आॾवानी करे हॉल आहे उते सिंधी प्रोग्राम हलंदा आहिनि उते असां टिकेट ख़र्च करे सिंधी प्रोग्राम ॾिसी करे ईंदा आहियूं